میرے قبیلے کے اندر بہت سارے فنون کے لوگ ہیں جیسے کہ ڈیزائنر دیوار پہ ڈیزائن بناتے ہیں اسی طرح ٹیلر ماسٹر جو ایک سے ایک ڈیزائن کا کپڑا سلتے ہیں اسی طرح راج مستری جو خوبصورت مکان بنا دیتے ہیں اسی طرح الیکٹرانک مستری کی سویدھائیں ہیں اور الگ الگ کے فنون کے کام جاننے والے ہمارے علاقے کے اندر لوگ ہیں